اردو زبان ہم لوگ کے گاؤں اردو زبان ہم لوگ کے گاؤں میں بولا جاتا ہے ہم لوگ اردو زبان بہت اچھی زبان ہے ہم لوگ کے گاؤں میں جتنے رہنے والے ہیں سب اردو زبان بولتے ہیں ہم لوگ بھی اردو زبان بولتے ہیں ہم لوگ کو اچھا لگتا ہے اردو زبان اسی لیے ہم لوگ اردو زبان بولتے ہیں ہمارے گاؤں میں جتنے رہنے والے ہیں سب جن کو نہیں بھی اچھا لگتا ہے وہ بھی بولتے ہیں اتنا اچھا ہی ہے اردو زبان اسی لیے سب اردو زبان بولتے ہیں اردو زبان کی جتنی بھی بات ہے ہوتی ہے سب کو اچھا لگتا ہے اردو زبان بولنے میں اسی لیے سب اردو زبان بولتے ہیں اردو زبان کی اردو زبان ہے ہی اتنا اچھا تو سب کو اچھا لگتا ہے بولنے میں سب اردو زبان بہت اچھا اچھے سے بول لیتے ہیں اردو زبان بولتے ہیں اور ہمارے گھر میں بھی جتنے ہیں سب اردو زبان بولتے ہیں اردو زبان بہت اچھی اچھی ہے اور ہم لوگ کے گھر میں جتنے سارے ہیں سب اردو زبان بولتے ہیں اور اردو زبان کی اردو زبان کا اچھی اچھی زبان ہے اور سب اردو زبان بولتے ہیں اردو زوان بہت اچھی ہے اور بہت اچھی ہے ہم لوگ بولتے ہیں ہماڑے ہمارے گاؤں میں جتنے رہنے والے ہیں سب اردو زبان بولتے ہیں اور جن کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ بھی بولتے کہ کتنا اچھا ہے اردو زبان اسی لیے سب اردو زبان بولتے ہیں اردو زبان اتنی اچھی ہے جو سب کو اچھا لگتا ہے اور سب اردو زبان بولتے ہیں سب کو پسند ہے سب کو اچھا لگتا ہے اردو زبان اردو زبان اردو زبان میں اردو زبان ہی اتنی اچھی زبان ہے جو سب بولتے ہیں اور سب کو اچھا لگتا ہے باہر سے جتنے آتے ہیں سب جن کو نہیں بھی اچھا لگتا وہ بھی بولتے ہے کیونکہ اردو زبان ہے اتنی اچھی زبان اسی لیے سب اردو زبان بولتے ہیں اردو زبان تو ہمارے جتنے رہنے والے ہمارے گاؤں میں جتنے رہنے والے ہیں سب کو اچھا لگتا ہے اردو زبان اسی لیے اردو زبان بولتے ہیں سب اور جتنے رہنے والے ہیں باہر کے جتنے سب آتے ہیں کہ ہم لوگ بولتے ہیں اردو زبان تو ان لوگ کو بھی اچھا لگتا ہے تو وہ لوگ کو بھی وہ بھی ہم لوگ کے ساتھ میں اردو زبان بولتے ہیں اردو زبان اچھی ہے تو اسی لیے ہم لوگ کے سا وہ بھی ہم لوگ بھی ہم لوگ کے ساتھ میں اردو زبان بولتے ہیں اور ہمارے یہاں جو ساڑی ہے وہ لوگ سارے لوگ جو آتے ہیں تو ہم لوگ کے ساتھ میں بولتے ہیں اردو زبان اردو زبان اتنی اچھی زبان ہے اسی لیے ہم لوگ اردو زبان کو بہت اچھا کہتے ہیں اور ہم لوگ بولتے ہیں اردو زبان میں ہم لوگ اردو زبان ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے بولنے میں اسی لیے ہم لوگ اردو زبان بولتے ہیں ہم لوگ کا زبان اردو زبان بہت اچھا ہے اسی لیے ہم لوگ اردو زبان بولتے ہیں ہم لوگ کے یہاں جتنے رہتے ہیں میرے بھائی بہن اب سب اردو زبان بولتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو بہت پسند ہے اردو زبان اسی لیے ہم لوگ اردو زبان بولتے ہیں اردو زبان ہے اتنی اچھی زبان جو ہمارے یہاں سب بولتے ہیں ہمارے ہمارے گھر میں جتنے رہنے والے ہمارے گاؤں کے لوگ اوگ سب بولتے ہیں اردو زبان اردو زبان ہے اتنی اچھی ہے جو ہمارے گاؤں میں ساری جتنے لوگ رہتے ہیں سب اردو زبان بولتے ہیں اردو زبان ہے اتنا اچھا تو اردو زبان بولیں گے ہم لوگ ہم لوگ کا ہے بھاشا ہی ہے میتھلی جو میتھلی بولتے ہیں ہم لوگ کا اردو زبان بہت اچھا ہے ہم لوگ بولتے ہیں میتھلی مگر ہم لوگ کا اردو زبان بھی بہت اچھا ہے ہم لوگ اردو زبان بولتے ہیں